दूध का व्यवसाय गाँव भर में होता है इससे उसके बाद का दूध में है कप गाँव से दूध लोग लाता है हम सब समिति में बेचता है उससे किसान को ज्यादा मुनाफा होता है बिचौलिया को दूध नहीं देता है बिचौलिया में दूध में शोषण होता है उसको उसका सही रेट नहीं मिल पाता है उसके बाद कपड़ा का दुकान है कपड़ा का दुकान भी बहुत अच्छा बिजनेस है गाँव भर में इससे भी अच्छा बेनिफिट है सभी लोग को लेने लेने वालों को भी है कम रेट में गाँव में कपड़ा मिल जाता है और ज्यादा खर्च उस पर नहीं पड़ता जैसे मार्केट में जाएगा तो उसको ज्यादा लागत पड़ जाएगा उ सब नहीं होता है उस रेंज का कपड़ा यहाँ गाँव में ही उपलब्ध हो जाता है उसके बाद शौचालय है शौचालय में अभी रिंग बनाकर लोग गाँव में बेचते हैं घूम कर प्रचार करते हैं रिंग वाले और वहाँ जाकर देते हैं गाते हैं उसमें लागत भी बहुत सस्ता है लगा जो लागत पूँजी लग रहा है उसके अनुपात में अगर बनाया जाता है टैंक तो उसमें ज्यादा खर्चा होता है टैंक उससे सभी रिंग का जो है बहुत कम खर्च पड़ता है उसके बाद कपड़ा इसका खेती आलू मकई गेहूँ हम लोग के यहाँ ज्यादा तर आलू मकाई की खेती होती है सब्जी की खेती होती है लोग सब्जी की खेती करते हैं खेती में भी लोग यहाँ लेना मार्केट में कल्याणपुर या मार्केट में जाकर बेचते हैं उससे ज्यादा बेनिफिट होता है उसके बाद वो सब सब्जी का खेती है मकई गेहूँ का खेती है येसब इन सब भी होता है अपना लागत कम करके ये क्या कर रहा है खेती बाड़ी करके लोग अपना जैसे कर रहे हैं